सुब्रहमण्यिम चंद्रशेखर बीसवीं सदी के महानतम वैज्ञानिकों में से एक थे उन्होंने खगोल शास्त्र भौतिक और एप्प्लाइड मैथमैटिक में सराहनीय कार्य किए चंद्रशेखर को वर्ष उन्नीस सौ तिरासी में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया चंद्रशेखर महान भारतीय वैज्ञानिक और भौतिकी के नोबेल पुरस्कार विजेता सी वी रमन के भतीजे थे